मां सुबुह जो सवेल उथी भरोसेमंद जेको बूट बाटा कंपनी जो आहे उहो पाए पाइण पसंदि कंदो आहियां विशेष तरह ढिल्ला कपिड़ा पाए पोइ असांजे घर जे पासे में बगीचो आहे उते घुमणु वेंदो आहियां ऐं रनिंग कंदो आहियां ऐं ढिल्लनि कपड़नि में आरामु महिसूसु थींदो आहे